हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी उ'ऐ उ'ऐ अखरोट दिक्खी लैओ अखरोट होंदे दो किस्मे दे इक होंदे के बाटा होंदे ओह् न थोह्ड़े सख्त ओह् न कोई त्रै सौ साड्ढे त्रै सौ रपेआ किल्लो ते जेह्के शैल अखरोट ऐ बधिया अखरोट जेह्के हत्थें कन्नै तुस दबाइयै भन्नी सकने ओह् अखरोट ऐ कोई साड्ढे पंज सौ रपेऽ किल्लो अच्छा अच्छा हां ओह् साड्ढे पंज सौ रपेआ किल्लो न चलो तुसेंगी पंज सौ रपेआ लाउड़गे कोई गल्ल नी किन्ने लैने तुसें अच्छा अच्छा हां ते बदाम बी ऐ कोई सत्त सौ रपेऽ किल्लो बदाम ऐ ओह्दे काजू नौ सौ रपेआ किल्लो काजू ऐ हां आओ आओ सारा किश जे किश मर्ज़ी लेई जाओ तुस एह् अपनी इत्थै इ'यै गोल मार्किट कुसै बी पुच्छी लैयो उत्थै कुसै बी पुच्छी लैयो उत्थै लग्गी जाना पता तुसेंगी हां हां उत्थै कुसै बी पुच्छी लैयो कि इत्थै कुत्थै एह् ड्राई फ्रूट आह्ली हट्टी कुत्थै ऐ बड्डी हट्टी ऐ शैल हां हट्टी नौ बजे धोड़ी खुल्ली होंदी साढ़ी

कोई कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं

ठीक ऐ ठीक ओके